मूंखे वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी जाम पसंदि आहे त मां हुन में जानवरनि जी तस्वीर खिचंदो रहंदो आहियां मुक मुंहिंजे मूंखे उहा वधीक सुठो लॻंदो आहे त शेर जी तस्वीर खिचणु हुन लाइ मां जंगल में वञी हुन जी तस्वीरु खिचंदो आहियां मां जाम सारे जानवरननि जी तस्वीरु खिची रखी आहे त उहे जानवरनि जी तस्वीर मां पंहिंजे सोशल मीडिया ते विझी करे ॾेखारींदो आहियां की मां हिकु वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर आहियां